आज के समय में बौलीवुड भारत में डांसर्स को बहुत प्रभावित करता है भारत में कई प्रकार के डांसेस सो आयोजित किए जाते हैं इंडियन आइडल लिटिल चैंप मास्टर इनमें इन सिरियल्स को देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है इसमें कई लोग डांसर्स अपने प्रतिभा दिखाते छोटे छोटे बच्चे आकर इसमें अपनी प्रतिभा दिखाते हैं औ हम अपना हुनर टैलेंट दिखाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा होता है इनके सो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है वो जो बौलीवुड है किन्तु बाल बौलीवुड उसमें कुछ अजीब टैप के डांस किए जाते हैं जो कि डांसर्स को अधिक प्रभावित करते हैं कुछ कुछ डांस जो आते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और वे डांसर्स उनको करने कि ट्राई करते हैं एवं वो डांस भी कर लेते हैं तो ये बौलीवुड कुछ डांसर्स को प्रभावित करते हैं कुछ सदाबहार डांस वाले गाने जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं जैसे कि लता मँगेशकर जी ने कुछ गाने गाए हैं मेरी अवाज ही मेरी पहचान है अर्जित सिंह सर ने भी कई गाने गाए हैं जो कि वो सदाबहार ही गाने गाते हैं किन्तु उनके गाने थोड़े से सेड सौंग टैप के होते हैं तो वो सेट टैप के सौंग गाते हैं लता मँगेशकर जी कुमार शानू धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना ये सौंग उनका काफ़ी हिट था इसलिए वो डांसर वैसे ये डांसर वाले गाने में नहीं हैं एक गाना और है जो कि सदाबहार हैं जो कि डांस के लिए भी कभी हद तक प्रेरणादायक है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ये गाना भी डांसर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छा सदाबहार का गाना है जो कि भारत में सभी लोग को ये गाना बहुत ही पसंद आया है